खेती उती जे होइत छै अभीके टाइममे पहिलेसँ तऽ जहाँ तक ज्वाइन रहल छियै काफी अच्छा भए रहल छै आओर हमरा सब आओर अच्छा करै लऽ चाहबै किआकि जे हमरा सबकेँ पहिलऽ दादा रहै ओकर फेर बेटा हमर पापा भेलै यानि कि ओ सब जेनरेशनसँ देख रहल छियै काफी सुधार आबि रहल छै ओकर बाद हमरा सब तऽ कनी पढ़ल लिखल छियै तकर बादमे ओकरा कोन चीज कहै छै एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरके जे पढ़ाइ करै छै ओकरामे तऽ ओ सब चीजके बारेमे काफी अच्छा से बताएल जाइत छै तऽ कहै कऽ मतलब इहए भेलै कि जे पहिले भए गेलै जे पहिले भए गेलै आब ओहिसँ तऽ काफी गुणा अच्छा ही होना चाही ओ अच्छा हेबे करतै पहिले की रहै कि खाद्य बीज उतना नहि रहै बिना खाद्य बीजके होइत रहै जे होइत रहै मतलब होइत रहै अभी तक खेत उत परतीये रहि जाय रहै तऽ ओकर बाद धीरे धीरे मतलब जेना जेना जेनरेशन पीढी दर पीढी चेंज भेलै तऽ ओहि अनुसारसँ आगे बढ़ल जाए रहल छै खेती उतीमे भी चेंज आबि रहल छै कहाँ हमरा दादा सब कऽ रहै खेत ओना उपजै रहै मतलब कि एक बीघामे एक क्विंटल कहि सकैत छियै अभी छै कट्ठा एक कट्ठा डेढ़ कट्ठामे एक क्विंटल उपजि जाइत छै तऽ बहुत जादा मतलब चेंजिंग देखै कऽ मिल रहल छै आब हमरा सब तऽ एकरोसँ अच्छा करबै किआकि एग्रीकल्चरसँ मतलब बहुत किछु नॉलेज मिल रहल छै हमरा सबकेँ तऽ एहि अनुसारसँ पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ि रहल छै आओर अच्छा भए रहल छै आओर अच्छा होना ही चाही किआकि अगर खेतीबाड़ी अगर अच्छासँ नहि हेतै तऽ फेर कना आदमी आगे बढ़तै कना जिन्दा रहतै खेतिए बाड़ी पर सब डिपेंड छै कतनो नौकरी किछु करि लियौ लेकिन आखिर खेतीबाड़ी तऽ खेतीबाड़ी होइत छै